स्मार्ट फन फोरा मानसिनि जिउखौ माब्रैहाय साबसिन खालामदों होनोब्ला आं बेखौनो बुंनोसै ओह दिनै गाबोननि जुगाव गोदोनि दिनाव गोजान गोजान मोजां गाज्रि खबरखौ मोन्नो थाखाय गोजान गोजान जायगायाव जों साइकेल सलायनानै थांनो गोनां जायोमोन थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन गाव गावनि जाथि बंस'नि मोजां गाज्रि खबरखौ मोन्नो थाखाय गोबाव दिन नेनानै थानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै गाबोननि जुगाव स्मार्ट फन ओंखारनानै जों गाव गावनि न'वावनो थानानै समजों लोगोसे मोजां गाज्रिखौ जोङो खबर लालायनो हायो खोनानो हाय खोनानो मोनो मोनथिनो मोनो ओमफ्राय दानि सोलोंफुनाय गथ'फोराबो बिजाबफोराव मोनस्लाब हायै सोंनायनि फिन्नायफोरखौ सान्नानै मोन्नो हायो सोंनायनि फिन्नायफोरखौ थाब थाबनो गथ'फोरा बे गुगोलनि गेजेरजों मोजां मोजां सोंनायनि फिन्नायफोरखौ गथ'फ्रा मोन्नो हायो सोलोंनायाव गोरलैसिन जानानै फैदों गोबां जों स्मार्ट फन नि गेजेरजों सोलोंनो हायो गोबां सोंनायनि फिन्नायखौ जों स्मार्ट फन नि गेजेरजों मोन्नो हायो बेनिखाइनो जोङो मोजाङै बाहायब्ला जोंनि स्मार्ट फना जोंनि थाखाइ मोजां मोजाङानो नाथाय गाज्रियै बाहायबा गाज्रियानो दिनै गाबोननि जुगाव दिनाव गथ'फोरा ओरैबायदिबो जादों गाज्रिनि बेलायाव गथ'फोरा दानि ओन्दै ओन्दै गथ'फोरा बाहेराव लोगोफोरजों जेनेबा क्रिकेट बायदिसिना खारनाय बारनाय बायदिसिना गेलेयालासिनो दिनै गाबोननि ओन्दै ओन्दै गथ'फोरा बे मबाइल फनावनो गेम गेलेनानै दिनखौ हगार हरनो नागेरो बिनि थाखायनो दानि गथ'फोरा रागा थिउरिया बायदिसिना बेबायदि जानाया बांसिन जादों जोङो बे स्मार्ट फनखौ मोजाङै बाहायनो रोंब्ला गावनि थाखायनो मोजां नाथाय बाहायनो रोङाब्ला जोंनि थाखाय बे स्मार्ट फना जोबोर गाज्रि बेनिखायनो बेखौनो बुंदोंदि आजिखालि दिनै गाबोन जुगाव मबाइल खौ मोजाङै बाहायनो गारनानै उम दिनै गाबोननि बिमा बिफाफ्राबो मा ओह सोरबा गावगावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जावजों रं नाम्बार रायलाइनाय बायदिसिना बेबायदिनो रायलाइनायनि गेजेरजोंबो दोनखारलांनाय बायदिसिना जाथाइफ्राबो जागासिनो दं बेनिखायनो जों बे स्मार्ट फन खौ गाज्रि खामानियाव बाहायालासिनो जों जोंनि नांगौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होन्नानै जों सान्नानै लानो हायो आरो दिनैनि बे उम स्मार्ट फन नि सोमोन्दै मोजां गाज्रि बुंनांगौनि बाथ्राया बेखिनियानो